पेडे जेलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिंका शंकरपाळी मुगाचे लाडू उकडें तांदलाचें लाडू आलें बेले येलापे बुलीना खाजूर बेसन लाडू काडी बोडी कोर्मोलां गोडाची सान्नां भातक सान्नां सुन्नाच्यो नेवऱ्यो पिठाच्यो नेवऱ्यो मेथयाची पेज गोडाचे बॉल